हेलो मां पूनम थी ॻाल्हायां मां तव्हांजी वेबसाइट तां टे चार ॾींहं अॻु थोरियूं शयूं घुरायूं हुयूं उहे मूं वटि कल्ह पहुची वयूं उहे सभु शयूं मां खोले ॾिठियूं सभु शयूं बराबरि आहिनि उन मां हिकिड़ी मूं जेका मां तव्हांजी वेबसाइट तां वॻो घुरायो हो उहो बराबरि मूंखे ॾाढो वणियो आहे उहो वॻो इलाही सुठो आहे उनजो कपिड़ो बि इलाही मस्तु आहे उनजी डिज़ाइन बि मूंखे ॾाढी वणी आहे फिटिंग बि बराबरि आहे ऐं कपिड़ो बि ॼाॾो आहे ऐं फाटण जो डर बि कोन्हे इहो वॻो ॾाढो सुठो आहे ऐं सभु कंहिंखे वणियो आहे ऐं सभिनी खे ॾाढो सुठो वणियो आहे ऐं मुंहिंजी साहेड़ियुनि खे बि मां उहो वॻो ॾेखारियो त उन्हनि खे बि इहो इलाही वणियो आहे ऐं उहो वॻो सभु बराबरि आहे ऐं उन में कुझु बि वांदो कोन्हे मूंखे सभिनी खां वधीक उहो वॻो इलाही वणियो ऐं सुठा सुठा वॻा ऐं ॿियूं सुठियूं शयूं ठाईंदा रहो त मां तव्हांखा उहो सभु घुराईंदी रहां